अह नोंथाङा बि सरग'यारि ना औ आङो आङो साहा बागाननि थाखाय आबाद खालामनो नागिरदोंमोन नोंथांनियाव बे साहा आबाद खालामनो थाखाय दुब्लिया एबा बारिया एबा जायगाया माबादि एसे फोरमायहरनो हागोन ना आङो साहा आबादखौ नैजि बिगानि आखायाव टार्गेट लादों आरो गायनो

लायोब्ला लायोब्ला गोबां जायो

औ

औ गोजानाव दुइ फुट एसे गोजान गोजान एसे गोजान गोजान

अब्लालाय अब्ला जुदि हाया मोजांब्लालाय आङो गायनायनि बेबस्थाखौ लानोसै थाबैनो औ मेटेरियेल्सफोरखौ आङो साप्लाय हरजोबनोसै ओमफ्राय नोङो जायगाखौल' देखायनानै आंनो थि खोन्थादो आरो फोरमायनाल' होदो लेबार्सफोर थांसिगोन बिसोरो माबा जोबसिगोन दा खामानिखौ मावनायाव आखाय फोलावसिगोन औ दे दिनैनि थाखाय बेहायनो दोनथ'बाय औ